हेल्ल' औ

कमलाथ' औ दंमोन आंथ' ओरैनो भुटाननिफ्राय लाबोयो बांसिन कमलाखौ बेना एसे साबसिन नालाय बेनिखायनो लाबोयो गोदै औ कमलाया गोदै दाथ' दाम जाबाय नालाय बिदिनो ज'रायाव आङो फनसास जरा लांबा बिदिनो फन्सास थाखानि हरो ओमफ्राय थायसे हिसाब लाबाथ' बिदिनो थ्रिस थाखासो लायो आरो थायसेआव औ गोदै नालाय गिदिर गिदिरबो आं एसे मोजांखौसो बासिनानै लाबोखायो नालाय गोजानबो लामायाबो गारि मटर जा बाराथारसै ना भाराफ्राबो लांलाय लाबोलाय खस्त' नालाय औ बेसे बुरजाथो नांगौमोन एसे बुरजा लांबा खम खालामना हरजागोन बे एसे खमायजागोन बे बुरजा लांबा हा माब्लाथो नांगौमोन औ आं एसे मोजां गिदिर गिदिरखौसो बासिना लाबोखायो गोजानबो खस्त'बो जायो नालाय गारिफ्राबो दाम बारा लाबाय दा भाराफ्राबो ओंखायनो दामखौ एसे बुरजा हरनाय जायो आं दे बुरजा लांथारो बालाय एसे खमायना हरगोन आं नोंसोरनो सिनायलायखानाय औ औ दामा औ दाम औ दामा खोन्थाखानाय जादोंमोन नालाय ओंखायनो एसे खामायनो जों औ

दे आं बाजारावनो दं दे थिनालियाव